महाराष्ट्र राज्य हिकु अहिड़ो राज्य आहे जेको सॼे हिंदुस्तान में टे नंबर ते वॾो में वॾो राज्य आहे अगरि जे असां महाराष्ट्र जी संस्कृतिअ जी ॻाल्हि कयूं त महाराष्ट्र जी संस्कृति तमामु सुहिणी ऐं गहरी आहे असांजे महाराष्ट्र राज्य में घणा ई वॾा वॾा शहर आहिनि अगरि असां फ़िलहाल बॉम्बे जी ॻाल्हि कंदासीं त बॉम्बे में ही जेके आहिनि अलॻि अलॻि भाषाउनि जा अलॻि अलॻि धर्मनि जा माण्हू रहनि था पर हुननि सभिनी जा जेके संस्कार आहिनि वीचार आहिनि हिकु ॿिएं खे मिली झुली रहण में प्रेरित कंदा आहिनि अगरि जे मां महाराष्ट्र जे इतिहास जी ॻाल्हि कयां त महाराष्ट्र जा जेके एतिहासिक वॾा में वॾा स्वतंत्रता सेनानी हुआ जीअं त असांजा संत ज्ञानेश्वर जी संत तुकाराम जी असांजा संत शिवाजी महाराज जी हिननि असांजे इतिहास में तमामु घणो सुहिणो किरदार निभायो आहे ऐं असांजे महाराष्ट्र जी अगरि मां जोग्राफीअ जी ॻाल्हि कयां त तमामु सुहिणी हुनजी बि जेकी आहे भूमिका रही आहे हिन में